म्हाका संदी मेळ्यार एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जावपाक जाय फोटोग्रेफी हें आतां खूब ट्रेंडींग आसा आनी लोकप्रीय आसा जायतो लोक खास कर जो नेण्टो लोक आसा तो फोटोग्रॅफी करपाक खूब मुखार सरला म्हाका दिसता फोटोग्रॅफर आसता ते तांचे कडेन असलें गूण आसता की सैमांत कितें घडटा तें आपणा कॅमराचेर कैद करून धरता म्हाका फोटोग्राफी एज अ हॉबी हेच कारणा खातीर फुडें करपाक जाय